हॅलो स्विगी कस्टमर कॅर म्हाजी ऑर्डर आसा जी ऑलरेडी डिलिव्हर म्हणून दाखयता हांवें ऑलरेडी त्या ऑर्डरी खातीर पे केल्ले आसा बट ती आजून डिलिव्हर दाखयल जाली ना बट एपाचेर ती डिलिव्हर म्हणून दाखयता हांवें डिलिव्हरी जो कोण आशिल्लो पार्टनर ताका कॉल करपाचें ट्राय केलें बट ताकाय कॉल लागना सो प्लीज कितें प्रॉब्लम आसा तें मात्शें तुमी चॅक करात आनी म्हजी ऑर्डर डिलिव्हर करात बिकॉज हांवें खुबदां तुमकांय कॉल करपाचें ट्राय केल्लें बट लागनाशिल्लो कॉल सो आतां मात्शें ऑर्डरी ऑर्डर पळयात हांवें ऑर्डर केल्ले पांच आयटम्स आसात आनी ते पांचय आयटम्सा खातीर हांवें पे केल्ले आसा डिलिव्हरी अड्रॅस बीन सारको घातिल्लो आसा आनी थंय टायम दाखयता की आनी फिफ्टीन मिनट्स म्हणून बट डिलिव्हर्ड म्हणुनय दाखयता आनी जो डिलिव्हरी पार्टनर आसा तेजोय कॉल लागना आनी कॉल लागल्यार तो कॉल आन्सर करना सो मात्शें तुमी चॅक करात आनी म्हाका कळयात परत म्हाका बेगीन ऑर्डर पावल्यार बरें जातलें ऑर एल्स तुमी म्हजें रिफंड करात ईफ तशें जावपा शकना जाल्यार